जी ई बुक दी माड़ी गल्ल कुछ मती ऐ ते नेईं ऐ पर चलो में इक सनान्नी आं इक गल्ल एह् ऐ कि जि'यां साढ़ा अज्ज दे टैम च फोन उप्पर जेह्ड़ा टैम ऐ ओह् मता होई गेदा चौह्बी सौ घैंटे साढ़ी अक्खां फोन उप्पर गै होंदियां कदें फेसबुक चला दे कदें इस्टाग्राम कदें रीलां दिक्खै दे एह् बाकी कम्म बी कोई करै दे ते साढ़े जि'यां तुसेंगी में आक्खी सकनी स्क्रीन टाइम मता होई गेदा ऐ अजकल दे टाइम च ते उस जमाने च बी तुसेंगी कताब पढ़नी ओह् बी एह्दे उप्पर पढ़नी ते पूरा दिन इक किसम दा तुं'दे स्क्रीन उप्पर गै होई गेआ ते एह् तुं'दियें अक्खियें उप्पर भैड़ा सबब पांदा मतलब भैड़ा इफैक्ट पौंदा तुं'दियें अक्खियें उप्पर थुआढ़ियां अक्खां खराब होने दा मता डर रैंह्दा ऐ इ'यां चलो तुसें पूरे दिन जि'यां फोन चलाए दा अगर तुसेंगी दूई किताब पढ़ने प्रिंट कापी पढ़नी होए ते ऐ कि तुं'दा एह् जेह्ड़ा लाइट ऐ एह्दे कोला थोह्ड़ा बक्ख गल्ल होई जंदी ऐ नेईं ते पूरे दिन ई बुक बी एह्दे उप्पर पढ़ी ते पूरा दिन इस किताब मतलब तुसेंगी में सनां पूरा दिन एह्दे उप्पर गै होई गेआ फोन उप्पर ई ते एह् थुआढ़ी अक्खां आस्तै चंगी गल्ल नेईं ऐ ते माड़ी गल्ल मैं इ'यै समझनी ई बुक दी बाकी ते कोई माड़ी गल्ल ऐ नेईं ऐ ओह्दे च